मैं पैसा कमाने के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और मैंने यह कैरियर अपनी रुचि से चुना है क्योंकि मुझे बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक़ था और मैंने और मैंने यह सोचा था कि मैं एक अच्छी ब्यूटीशियन बनूंगी इसलिए मैं अब एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है